ठीकु आहे हा थी वेंदो कमु तव्हां जो बिल्कुलु थी वेंदो साईं आहे न रिमोट बि अथव मोबाइल ते बि अथव तव्हां खे असांजी ऐप हिक कंपनी जी आहे उहो डाउनलोड करिणी पवंदी जे तव्हां द्वारे मोबाइल मां हे टच सां ई बंदि चालू थींदी जेकी लाइट साईं हर हिकु जाम वराइटी जी अथव तव्हां कंहिंमहिल दुकान ते बि अचो तव्हां खे खपे त माण्हू बि थो मोकिलियांव हुनखे समुझायोसि कि तव्हां खे छा छा खपे बटण बि अथव लाइट बि अथव साईं पर साईं सामान सां गॾु तव्हां खे लॻाए खपे जेके वायरिंग ऐं बटण बोर्ड सां गॾु पंज सौ खां स्टार्ट अथव पर पॉइंट

साईं साईं साप जी जी साहिबु तॾहिं उहोई चवां पियो तव्हां खां वायरिंग सां गॾु त तव्हां उहे पॉलीकैब वायर बटण बि तव्हां खे जी ऐम जा लॻी मिलंदा ना ई कोना ना ई ॿी कोई कंपनी जी ऐम जा बटण ऐं पॉली साईं पोइ तव्हां खे साढी चारि सौ रुपिया लॻाए ॾींदा सामान सां गॾु हा हा हम्म हम्म उहो ई साईं पर साईं साढी चारि सौ जो अथव कोना हणाईंदा त हा न उनखां जाम हा बाक़ी उहा पंखा ट्युब ट्युबलाइटूं लाइटूं ऐल ई डी स्मार्ट लाइटूं जाम कुझु अथव इहे उहो तव्हां खे सलैक्ट करे लॻाइणा पवंदा हुनजा लॻाइण जा अलॻि सां चार्जिस अथव जंहिंमें पॉइंट आहिनि न साईं हर हर मंगलवार ॿुधर ते इहे नयूं नयूं वराइटियूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि चाइना मां ईंदियूं आहिनि इम्पोटैंट फोरन मां ईंदियूं आहिनि असांजे इंडिअन ब्रैंड बि अथव तव्हां अचो ॾिसो हा ऐं बाक़ी तव्हां खे मिली वेंदी साहिबु गानो चओ जेको तव्हां चवंदो उहो म्युजिक ॾेई छॾींदा अॼु जाम फास्ट आहे हा हा साईं ॿुधायो तव्हां हेॾो तव्हां जो कमु कराईंदो तव्हां खां ॿिए दफ़ा फ्री में हणाईंदा हर हिक जो नालो बि ॿुधाईंदो कंहिंजो कि भई हीअं दरवाजो खोलो उहो बि नालो खणी करे चवंदो

छा कयां साईं ग्राहक ठाहिणा आहिनि न हा ग्राहकनि के फैसिलिटी ॾींदा त ग्राहक बि ईंदा न वापसि हा हा उहो ई चवण थींदी सभु थींदो साहिबु अचो अचो मस्तु तव्हां ॿुधायो बाक़ी

साईं मां उहो ई चयो मां साढी चारि सौ रुपिया तव्हां जो कंसिल फिटिंग विद वायर ऐं बोर्ड सां गॾु ऐं तव्हां खे ॿाहिरां आउटर फिटिंग करे खपे पटी ऐं पाइप जे हिसाब सां त उहो तव्हां खे पहुती हा त साईं पोइ तव्हां टे सौ रुपिया टे सौ रुपिया पॉइंट अथव हुआ हा हा उहो उहो टे सौ रुपिया पॉइंट अथव साईं साईं सभु मटिरियल बि तव्हां अॼु कल्ह ॾिसो था हेॾी महांगाई आहे जाम महांगाई आहे हर हिकु शइ में ऐं तव्हां खे सभु सुठी शइ आणे ॾींदुमि हा हा जी जी साईं साईं ठही पवंदा तव्हां पहिरों कमु त स्टार्ट करायो ठही पवंदा अघु त पकिड़े वियो उनखां पोइ ठही बीहंदा जेको घटि वधि हूंदो हो करे ॾींदो मांव हिकु ॿिए जो हिक ॿिए जी रखिणी आहे ॿियो छाहे बाक़ी रखो झूलण ते सभु सुठो थींदो जी जी हा हा साईं मां त मां कलाकु खनि अञा वेठो आहे तव्हां अचो साईं मुंहिंजो नालो लक्ष्मी अथव जी जी जी जी जी साहिबु अचो अचो हा हा सदाईं सदाईं अचो अचो हा हा हरी ओम